अॻिए ज़माने में माण्हूं छा कंदा हुया नोड़िअं सां हिकुरी बालटी अटकाए करे उनखे खूअ में विझंदा ऐं पाणी मथे छिकिंदा हुआ परि हाणे साइंस जी टैक्नोलॉजी जाम डेवलप थी चुकी आहे अॼु विज्ञान एॾी लैवल ते पहुंची वियो आहे की असां इलैकट्रिक मोटर लॻाए सघंदा आहियू् जंहिंसां हूअ इलैकट्रिक मोटर ही पाणे ई हुन खूअ मां पाणी खे मथे छिके सघंदो आहे